आमच्या गांवान सोयरीगत करचे पयलीं न्हवरेकार व्हंकलकार चलयेची आनी चल्याची शेजाऱ्यां कडेन सोयऱ्यां कडेन विचारपूस करतात आनी मागीर व्हंकलकार न्हवऱ्याच्या घरांत चलयेचें नक्षत्र धाडून दितात मागीर न्हवरेकार तें आपल्या भटाक दाखयता आनी न्हवऱ्याचे आनी व्हकलेचें नक्षत्र जुळटां कांय पळयता समज जुळटा अशें कळें जाल्यार व्हकलकारागेर कळोवन चलयेक पळोवपाचो बेत करता त्या दिसा दोगांयचेय घराबें एकठांय येवन उलोवणी करतात आनी दोगांयकूय म्हणजे समज व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक जर दोगांय एकामेकां पसंद आसा जाल्यार फुडली उलोवणी करून देवाचो प्रसाद घेवपाचे थारायतात जर देवाचो प्रसाद जाल्यार मुखार साखरपुडो लग्नाची तारीख हांचे बद्दल दोगांचे घराबे उलोवण करून दीस थारायतात अश्या तरेन आमच्या गांवांत लग्ना करतात